जोङो खौरां बिजोंखौ खौरां बिजोंखौ खौरां बिजोंखौ जोङो सरकारनिसिम जोङो जोंनि माखासे मोजां गाज्रिखौ मानि खिथानायजों लोगोसे जोङो अनसुंथाइ मोन्नो थाखाय बाहायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोङो जोंनि फालांगियाव बा जोंनि फालांगियाव बा जौगानाय फालांगि जौगानायाव जोङो सरकारनिफ्राइ अनसुंथाइ मोननो थाखाय जों खौरां बिजोंखौ बाहायनाय जायो